रात में जब रात में देखते हैं तो उल्लू बोल रहे हैं उल्लू देखते हें तो बहुत जैसे बेकार हरक़तें करते हैं कोई के भी मार देता है और मारके उड़ जाते हैं उड़ने के बाद भी फिर आते हैं कोई आदमी जाता है फिर भी आकर के मार देते हैं मारकर के उड़ जाते हैं तो कोई कहता है क्या मारा है इतनी रात को क्या मारा है किसी को घाव ल अरे मैंने उल्लू मारकर उड़ जाते हैं फिर मुर्गे हैं मुर्गियाँ हैं वो रात का के जो बांजते हैं तो माना कि आवाज़ आती है हरक़तें कर रहे हैं अच्छा से फिर मोरनी मोर जब रात को बोलते हैं तो अच्छा लगता है बैठ के बोलते हैं और ठा करके फिर उसके बाद जब रात में मुर्गा बोलते हैं जो बारह बजता है तो मुर्गा बोलता है कि रात को बारह बजे बोलता है तो इंसान कहते हैं कि ऊ बारह बज गया है मुर्गा वो बोल रहा है तो फिर भी दो बजे बोलता है तो दो बजता है माने जो जानकार है वो जान जाता है कि मुर्गा बोलती है इतना बजे तो इतना रात होती है फिर चार बजे बोलते हैं तो फि इंसान उठकर के माने अपना काम करने लगते हैं फिर जब भिनसारा में चिड़िया जब पाँच चार बजता है तो चिड़िया बोलने लगती है चीं चीं चीं ची मतलब चिड़िया बोलती है कौवे बोलते हैं माने सब कुछ सुन बोलने लगते हैं तो इंसान सोचते हैं माने सो रहे थे ओ भी जागकर माने देखते हैं तो ए इतना टाइम हो गया है चलो चलो अपना काम करिए चिड़िया बोल रही है अच्छे से इतना टाइम तो हो गया है अब क्या सोना है फ़ायदा है अच्छा से माने सो रहे हैं सो सोते हैं आदमी इंसान तो उठकर के माने वो टाइम पर चल देते हैं कि चिड़िया बोल रही है गूँज रहा है कान में चें चें चें चें करके के बोलती है तो गूँजता है कान में